ओरैनोथ' आङो बे सानस्रिनाय क्रिकेट गेलेनाय बेफोराव बारा इन्टारेस्त गैया आरो आङो बेफोरबायदि खेलाबो गेलेफेराखै आगोलो आङो उन्दै टाइमआवसो बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेदोंमोन सानस्रिनाय क्रिके'फोरखौ आङो उन्दैआवसो फ'ख्रिफोराव सानस्रिलाबायोमोन लोगोफोरजों गेलेहैयोमोन जोबोर इनट्रारेस्त मोनोमोन गेलेनानै लोगोसेनो गामिआव जोङो लोगोफोरजों खारनाय बारनाय खाबादि बायदि बायदि खेला गेलेहैयोमोन लोगोफोरजों बेबादियैनो दैमा फ'ख्रि बेफोराव दुगैहैयोमोन दुगैहैनानै ओरैनो गेलेलाबायोमोन सानस्रिनाय मानाय लोगोसेनो आरो बेलासि टाइमआव जोङो गेलेहैयो खिख'र रेदि खाबादि बायदि बायदि खेलाबो गेलेहैयोमोन बिनिफ्राय जोङो गोबां खेला गेलेनानै रंजानाय मोनो गोदोनि टाइमआवथ' जोङो जोबोर गेलेयोमोन गोबां रोखोमनि खेला दाथ' जोङो बेफोरबायदि खेला गेलेनायबो जाया आरो सानस्रिनायबो जाया दुगैबो हैफेरा आरो दुगैहैबाबो जोङो दैमाफोरावसो दुगैहैयो आरो जोङो क्रिकेटफोरखौथ' गेलेबोफेरखायाखै मिथियाबो बेफोर माबायदि माबायदि गेलेनाय आरो जोङो मबेलफोरावसो नायो क्रिकेट खेलाफोरखौबो बेफोरबायदि नायहैफेरा जोङो खेला जानाय जायगायाव थांनानै